अहाँके जैसे पुछलय रहि कि हमराके पहिले बार हेलबके सिखेलक तऽ हम ई हम बता देब कि हमराके पहिले बार हेलब हमर पापा सिखेले रहय यानि कि हमरोके वहाँ छोटा सा एक नदी रहय ओहीमे ई नहि कि उतना भी पानि नहि रहइए ओहीमे जाके सिखलहुँ छियै ओही नदीमे हमरा हमरा पपा सब जाइके सिखेलको रहय मने कि तैरय लए पहिले तऽ हमरा पानिसँ बहुत डर लगय रहय पानिमे हमे तऽ जाहे लए नहि सोचय रहियै ओकरबाद धीरे धीरे पहिले पानिमे जाइ लए यानि कि डरके मिटेलियै कि पानिमे धीरे धीरे जाना छै पहिले तऽ पानि दूरेसँ देखिके डर लगय रहय आब तऽ थोड़ा थोड़ा धीरे धीरे जब पानिमे जाबय लगलिये तब सोचलियै नहि पानि उतना नहि छै आओर जब तैरय लए पहिले पहल सिखलियै तऽ पहिले तऽ कोइ आइडिये नहि होइ छलै से त कैसे तैरना छै तऽ हमर पप्पा बतेले रहय पूरा सँ पूरा कैसे हेलना छै पानिमे पूरा पूरा शरीरके यानि पूरा एकदम पानिमे इतना हौला करिके रखना छै ताकि उ पानि अन्दर नहि जाबऽ सकल हइ नहि तऽ पानि जइसे कि शरीरके भारी रखलाके बाद एक टा पानि अन्दरे जाबऽ लागलइ ओकरोबाद बादमे वही धीरे धीरे धीरे धीरे डेली जाते जाते तैरय लए पपा सिखा देले रहय हमराके